वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रहे व्यक्तियों के लिए हमारे गाव में बहुत ही घरेलू उपाय किए जाते हैं जैसे कि रो लोग कहते हैं कि आप रोज़ सुबह केला और दूध खाएँ लमसम दो तीन महीने तक खाए तो आप के वज़न में एक अलग बदलाव दिखेगा और भी कुछ प्रोटीन तरह के समान खाने को कहते हैं हमारे घर के लोग साग सब्ज़ी खाएँ हरी साग सब्ज़ियाँ खाएं और ज़्यादा मात्रा में खाएं जिससे वज़न बहुत ही जल्दी बढ़ सकता है